असांजे थाणा जिले में अॼु बि औरतुनि जी चाहे पढ़ाई लिखाई हुजे चाहे नौकरी करणु हुजे या उन्हनि जी ज़िंदगीअ में रहण जूं जेके सहुलियतूं अॼु बि जेके मर्दनि खे ॾिनियूं थी वञनि उहे मर्दनि जे भेट में औरतुनि खे घटि थी ॾिनियूं वञनि चाहे पढ़ाई लिखाई अॻें त इअं हूंदो हुओ त पढ़ाईंदा ई न हुआ छोकिरियुनि खे वरी बि हाणे कुझु नमूने पढ़ाईनि था पर त बि अञा घटिताई आहे मर्दनि खे अञा वधीक पढ़ायो थो वञे छोकिरियुनि जी पढ़ाई लिखाई एतिरो ध्यानु नथो ॾिनो वञे ऐं उन्हनि खे नौकरी करण जी बि इजाज़त कॾहिं मिले थी त कॾहिं नथी मिले माना सुठे नमूने जेका मिलणु खपे ओहिड़ी नथी मिले साॻे ई नमूने उन्हनि जे रहण करण में बि उन्हनि खे हरि ॻाल्हि में ॿि जे चए ते हलिणो थो पवे ॿिए जे अधीन थो थी रहिणो पवे त जेका सहुलियत मर्दनि खे आहे उन्हनि जे भेट में जाइफ़ुनि खे औरतुनि खे उहा सहुलियत नथी मिले जेका उन्हनि खे मिलण खपे बस इहो ई हालु चालु हितां जे बाबतु आहे